आं दाखालि अनलाइनाव अर्डार खालामदोंमोन मोनसे दाबा दाबाया बेराद मोजांमोन बाहायनानै बिराद मोजां मोनदों आङो आं जेरै बिहरदों बिदिनो फैदों प्रडाक्ट बिराद मोजां